हां जी तुस आटो आह्ले बीर जी बोला दे में तुसेंगी फोन कीता हा कि तुस मिगी मेसर आह्नियै लेई जाएओ ते मीं इ'यां घरां फोन आया ते मीं कोई कम्म रेही गेदा हा ते में देआनी आई गेदा अपने घर ते उ'दे बाद मिगी चेता आया कि में तुसेंगी फोन करियै इ'यै गलाया ही कि तुस में में मेसर खड़ोते दा आं ते बाद च जिसलै में घर आया ते फिर में सनाई ओड़ना कि में देआनी अपने घर आई आं ते में मिगी देआनी पुलै कोल आनियै मिगी तुस ना एह् ते मेरी गल्ती ऐ में तुसेंगी सनाया ड्रैस ते में तुसेंगी इ'यै सनाया कि तुस मिगी मेसर आनियै लेई जाएओ ते हून तुसें में गल्ती अपनी में गल्ती स्वीकार करना कि मेरा में अपने घर आई गेआं ते मिं पुला कोल खड़ोते दा देआनी ते मिगी तुस पुला कोल आह्नियै लेई जाएओ तुस मिगी